आं दाखालि बाजारनिफ्राय गांसे कुर्टि लाबोदोंमोन बेयो जोबोर मोजां गाननोबो जोबोर मोजां जादों कालार आबो जोबोर मोजां मानोना गाननाय कालार आ सुबाबो खाराखै गाननो बिराद समायना जादों दिसकालार जायाखै